पशुपालन में पशु को कई प्रकार के जैसे गेहूं का चारा हो गया मूँगफली के दाने हो गए बाँट होते हैं बाँट में अपन बोले तो जैसे मक्का खल हो गई गुटखी हो गई गुड़ हो गया पशुओं को तेल भी दिया जाता है सोयाबीन दिया जाता है ये पशुओं को दूध एक तो दूध बनाने में मदद करते हैं दूसरा हो गया अपने और लिया जाये तो काकड़ा हो गया मक्का हो गया ये सब पशुओं के बॉडी को मजबूत करते हैं दूध बनाने में काम करते हैं हरा चारा हो गया जिसे हम बाजरा बोलते हैं अपन बाजरा भी खिला सकते हैं बाजरे को भी जो कर गेहूं का दड़िया बीजों के या इन सब को मिक्स में करके भी अपन पशुओं को देते हैं तो बढ़िया रहता हैं पशुओं के लिए भी